हैलो दीदी ठीक ओ नमस्ते होर केह् करा दे अच्छा अच्छा होर घर ठीक न सारे अंजी ठीक बच्चे गे होंदे स्कूल अच्छा अच्छा होर दीदी जरो साढ़ी कुड़ी दी न बर्थ डे हा जन्मदिन हा ऊं हूं जन्म दिन ऐ ओह्दा कल में आखेआ मुबारखा तुसें ई थोह्ड़ा हारा करी लैनें आं इ'यां बच्चें जिद्ध करदे बोलदे जन्म दिन बनाना जन्म दिन बनाना में आखेआ ओह् हां त में आखेआ चलो जादा निं थोह्ड़ा करी उड़नीं आ बच्चे जिद्ध करा दे न हां ते आंजी जादा निं इ'यां महा थोह्ड़े अपनी खास खास बलाई लैगे ना आं चलो ओह् निं ते तुस आयो ते लेईं आयो बच्चे स्कूल होनें स्कूल जेल्लै जाह्ङन ते ओह्दे बाद आयो तुस बच्चें ई बी लेईं आयो आहो ऊं अस बड्डे होई ए दे साढ़ा कु'न करा दा जन्म दिन आं कोई निं चलो आयो दे होर बच्चे ई बी लेईं आयो ते बाकी घरैआह्लें ई बी आखेओ अच्छा नेईं नेईं कोई गल्ल निं कम्म चलो होंदी रौंह्दा तुस आई जायो बच्चे लेइयै ठीक